हॅलो हांव म्हापशेच्यान उलयतां आत्ता हांवें तुमच्या रॅस्टोरंटांत ऑर्डर दिल्ली स्विगिंतल्यान पळयत जाल्यार थोड्या वेळान हांवें वॅबसायट ओपन करून पळयल्यार म्हाका दोन कुपनां दिसतात हांगा धा पर्सेंट आनी पन्नास पर्सेंट ऑफ मेळटात म्हणून जी तुवें आतां ऑर्डर घातल्या पळय त्या कुपनाचेर हो डिसकावंट लागू जातलो आ लागू जातलो जाल्यार बरें आसा ना जाल्यार कितें करात ऑर्डर ती कॅन्सील करची पडटली काय परत ऑर्डर घालीत जाल्यार परत डिसकावंट मेळटलो काय तुमी आतां ऑर्डर घातल्या तेजेरूच डिसकावंट दिवून तुमी म्हाका धाडटात तर कितें करात तुमी ती ऑर्डर कॅन्सील करात हांव परत तुमकां ऑर्डर दिता ऑर्डर डिसकावंट फकत धा पर्सेंट आनी पन्नास पर्सेंट आसा पन्नास पर्सेंटाक कमींत तरी हजार रुपया बील जावपाक जाय म्हाजें तरी आतां सद्याक बील जाता तीन हजार सो म्हाका ते पन्नास पर्सेंट डिसकावंटाचो फायदो जातलो सो हांव कितें करता परत एकदां ऑर्डर करता आनी हे पन्नास पर्सेंट जें वॅबसायटीचेर म्हाका दाखयतात तें लागू जातलें म्हाका सो ती ऑर्डर म्हाका धाडा सद्याक ही ऑर्डर कॅन्सील करा आनी पन्नास पर्सेंट ऑफ तीन हजाराचेर ती हांव ऑर्डर घालता आनी थोडे ते दोन तीन पदार्थ जे आसात ते वाडयता ती ऑर्डर म्हाका धाडून दिया देव बरें करुं देव बरें करुं